मैंने एक फूल का पौधा लगाया था और मुझे दस या पंद्रह दिन के लिए जाना पड़ रहा है बाहर तो मैंने अपने बगल में मेरी चाची रहती हैं मैंने उनको बोल दिया चाची मेरे पौधों का ख़याल रखिएगा मेरा पौधा कोई तोड़े न मेरा पौधा सूखे न मेरे पौधों को सुबह शाम पानी दीजिएगा और उसको देखते रहिएगा कि कोई तोड़ न दे बच्चे न तोड़ दें या फिर बंदर न तोड़ दें बकरी न चर जाए इसलिए मेरे पौधों पर ध्यान रखिएगा और आपकी भी जब ज़रूरत हो तो उसमें से फूल है फूल की ज़रूरत हो तो फूल तोड़ लीजिएगा और दूसरों को तोड़ने मत दीजिएगा नहीं तो मेरा फूल ख़राब हो जाएगा तो देखते रहिएगा इस इन दिनों में तो हम आ जाएंगे तब अपनी पौधों का देखभाल करेंगे और मेरा पौधा सुरक्षित रहे